मानोबामोन दंनायालाय दङमोनहाय माथो दङ आं फानबायय थायोना नोङो केजि हिसाब लांनो ना बाहाग हिसाब लांनो माबा सेरसेयाव माबा गोग्लैयोहाय फासस' थाखा केजि गोलैगोन औ गया मोजांथारहाय मोजांथार जानाय नङाहाय बाजै बाब जि खस्थ' फोरानथारदों आङो आखायानो साजोबलायखादों बिदि नङा बिदि नङा मोजांसो बेफारियानो दाखालै बिदोंमोन बेफारियानो दाखालै बिदोंमोन आं हराखै सिनखावनाया दंबाबो इसेल' बेखौ फानहर बेखौ फानहरथ'ला नामा आङो केजि हिसाबखौसो फानगोन आङो गथा गथाखौसो सिनखावनाया फासस' थाखा केजि फासस' थाखा केजि औ बे सिनखावनाय बे एके दाम अजनसो नालाय जानाय नङा मोजांसो सानदुङाव फोरान्नाय सिनखावनानै मानि बिखबखौ एरख'बाय आरो बेखौबो बिखबखौ एरख'नायसो लानोबा लादो एसे खमायनानै हरनोसै आं दस बिस थाखासो बाब एफा खस्थ' आं फोरान्नाय मानाय खामला हमनानैसो आङो फोराननांदों आंहा खामलानि दामानो सिखारनाय नङा न'आव फोरान्नायानो बांसिन खस्थ' जायो बेफारिनो हरखायाबा आंहा गोदोनो माबायावनो एसे बिफाङावनो हरखायोमोनबा गोथाङाव इसे स्रा जायोमोन दा खस्थ' जाबाय आखाइ सालायलायनाय फोरान्नाय दिरुननाय अखा हाबाथाय जि खस्थ' जायो मोजां जानोबो नागिरा दा बेथन लानानै माबानायखायसो दा माबा जादों मोजां जादों